دہلی میں جتنے مذاہب ہیں اتنی ہی ان کی عبادت گاہیں بھی موجود ہیں جیسے کہ ہندو معاشرے میں پراچین ہنومان مندر بہت مشہور ہے اور اسی طرح اکشردھام مندر اور کمل مندر اور کالس کالکا جی مندر اسی طرح مسلم طبقے میں جامع مسجد دہلی عید گاہ سینٹرل دہلی عید گاہ جامعہ نگر نئی دہلی اور کرسچن میں سینٹ اسٹیفن چرچ اسٹراسینٹ تھومس چرچ بھی بہت مشہور ہے اور اسی طرح گرودوارے کی بات کی جائے تو چاندنی چوک کا گرودوارہ پوری دہلی میں مشہور ہے ان جگہوں پر اپنے اپنے فرقے کے لوگ جاتے ہیں اور اپنی عبادت و دعا میں مشغول ہوتے ہیں یہی ہمارے معاشرے کا امتیاز ہے اور یہی ہمارے معاشرے کا اخلاقی اقدار ہے جس سے ہمارا معاشرہ ایک دوسرے کے تعاون میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے